किरकेट हम खेलते हैं किरकेट के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं किरकेट खेलने में बहुत मजा आता है किरकेट खेलने में जैसे बौंड्री मारते हैं तो छक्का बहुत उस्साह लगता है जैसे बॉलर जैसे आउट करता है तो उसको भी उत्साह मिलता है जैसे कीपर कैच लेता है तो उसको भी उत्साह मिलता है जो कि हम कैच लिए हैं बहुत सारी बात है जैसे आउट कर देता है बॉलर तो बहुत खुश होता है हम जैसे छक्का मारते हैं रन आउट हो जाते हैं किरकेट खेलने में बहुत मजा आता है जैसे फुटबॉल हो गया फुटबॉल भी खेलने में बहुत सारी फायदे हैं जैसे होता है पेट निकला रहता है ऊ भी पचक जाता है बहुत सारी फ़ायदा है जैसे बैटमिंटल खेलने में खेलने में हम उसमें भी माहिर हैं जैसे कॉक से बैटमिंटर खेलते हैं किरकेट भी माहिर हैं और सारी खेल है हॉकी भी खेल लेते हैं और जैसे होता है वोलीबॉल ऊ भी खेलते हैं और किरकेट के बार में किरकेट जैसे कीपर और बॉलर और बैटर के संपर्क में जैसे गेंद आता है तो बैटर मारने के उत्साह में रहता है बॉलर आउट करने के और कीपर अपने कैच लेने के उत्साह में और खिलाड़ी भी जैसे किरकेट का खिलाड़ी ज़्यादा फील्डिंग जो करता है ऊ भी उत्साह रहता है जो बैटिंग करता है ऊ तो और अधिक उत्साह में रहता है जो कि हम आज छक्का मारेंगे चौका मारेंगे बहुत सारी बात होती है जैसे जब आउट हो जाता है तो उसका मनोबल टूट जाता है यार मैच जीत जाते ये अभी क्या हो गया बहुस सारी बात है जैसे बॉलर बॉलर सोचता हम भी मैच जीत सकते हैं बेटर जो हम जीत लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और क्या इसी में कप्तान भी मनोबल में रहता है जो मेरा बैटर बढ़िया मार रहा है और बॉलर आउट करता है तो उसका भी कप्तान सोचता है कि मेरा भी बॉलर बढ़िया काम कर रहा है जैसे में आउट कर देता है तो ऊ भी मनोबल मने बढ़िया में रहता है